اتر پردیش کے روایتی رہائشی انداز اور تعمیری کا خصوصیات مختلف علاقوں اور آبادیوں میں مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اتر پردیش ایک وسیع صوبہ ہے جس میں مختلف ثقافتی گروہ ذاتی اور مذہبی جماعتیں رہتی ہیں اتر پردیش کے گاؤں میں روایتی رہائشی انداز عام ہے لوگوں کی زندگی زرعی ہوتی ہے اور وہ کھیتوں میں زرعی کام کرتے ہیں گاؤں میں رسوماتی تعمیرات جیسے کچھ گھروں کا استعمال بھی عام ہوتا ہے